ہندوستان ایک کثیر تہذیب اور کثیر مذہبی ملک ہے جہاں مختلف مذاہب اور ثقاقتوں کے تہوار ہیں سب سے اہم قومی تعطیلات میں یوم آزادی ہے جو پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ چھبیس جنوری اور گاندھی جینتی دو اکتوبر شامل ہوتی ہیں ان دنوں برسوں برسوں دفاتر اور سرکاری اداروں میں چھٹی ہوتی ہے یوم آزادی پر پرچم کشائی تقریر اور ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں یوم جمہوریہ پر دہلی میں عظیم الشان پریڈ منعقد ہوتی ہے جو فوجی طاقت اور ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتی ہے مذہبی تہواروں میں دیوالی عید کرسمس بیساکھی گرو نانک جینتی اور ہولی شامل ہے دیوالی روشنیوں اور پٹاخوں کا تہوار ہے جو ہندو برادری جوش وخروش سے مناتی ہے عید الفطر مسلمانوں کا خوش کا دن ہے خوشی کا دن ہے جس میں نماز دعوتیں خیرات فطرہ دی جاتی ہے کرسمس مذہبی برادری کا تہوار ہے جس میں گرجا گھر کی سجاوٹ اور تحفہ کا تبادلہ ہوتا ہے ہولی رنگوں کا تہوار ہے جو خوشی اور بھائی چارے کی علامت سمجھا جاتا ہے بیساکھی سکھ برادری کے فصلوں کا جشن ہے جس میں ناچ گانا اور دعائیں شامل ہوتی ہیں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی شرکت کرتے ہیں یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے ہر تہوار کو جوش خوشی اور رواداری سے منایا جاتا ہے اس دوران اسکولوں اور دفاتر میں چھٹیاں ہوتی ہے بازاروں میں رونق گھروں کی سجاوٹ اور خاص پکوان دونوں کے خاص بات ہوتی ہے اس طرح ہندوستان میں تہوار نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ اتحاد کی مثال ہے بھی ہے